جی سر جی سر بتائیے جی سر مل جائے گا سر ہمارے یہاں بہت طرح کے پھول ہوتے ہوئے ہیں مل جائے گا آپ کو جس طرح چاہیے جس قیمت میں بھی چاہیے سر آپ پہلے بتائیے کتنا آپ کو چاہیے اس حساب سے آپ کو مناسب قیمت بتاؤں گا سر اگر آپ زیادہ لیتے ہیں تو ایک فلاور پہ دس روپے پڑے گا ایسا میرے حساب سے جی جی سر وہی سو روپے تک لگ جائیں گے

تو وہی سر تو بتایا کہ اگر آپ روز بھی لیں گے تو آپ کو کم قیمت لگا کے دے دوں گا سر میں غازی آباد سے بات کر رہا ہوں سر سر میری ساپ وہی مورننگ میں دس بجے کھلتی ہے شام تک چھ بجے تک تو کبھی بھی آ سکتے ہیں آپ سنڈے کے دن سر ہمارے یہاں آف رہتا ہے چھٹی ہوتی ہے تو باقی دن اور بھی دن آ سکتے ہیں کسی اور دن جی سر لگ جائے گا سر زیادہ لیں گے تو آپ لگ جائے گا آپ کو جی جی سر مل جائے گا آپ کو ستّر کے لگ لگ بھگ تقریباً لگا دیتا ہوں سر آپ آپ آئیے اور لے جائیے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے سر ہمارے یہاں بہت طرح کے ہیں پھول سب آپ لے سکتے ہیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ